ہمارے یہاں ہندو مسلم ایک ہی جگہ رہتے ہیں ایک ہی گڑھ بن کر رہتے ہیں جو ہمارے یہاں ہندو مسلم میں کوئی بھید بھاؤ بھی نہیں لین دین رہتا ہے چیزوں کا اور ہندوؤں میں بہت سی ایسے ان کے تیوہار ہیں جو مناتے ہیں ایسے اور جنماشٹمی ہوتی ہے اور چٹھ پوجا ہوتی ہے جن کی کچھ لوگ ہندوؤں میں گھر میں پوجا کرتے ہیں اور کچھ لوگ باہر بھی جاتے ہیں مندروں میں پوجا کرتے ہیں اور بھی بہت سے ان کے ایسے تیوہار ہیں جو کہ اسے یہ لوگ کرتے ہیں اور ہمارے مسلمانوں میں عید منائی جاتی ہے عید میں ہم لوگ پانچوں ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں اور ان کے رات کو بھی اور عبادت کرتے ہیں اور ہر چیز کی دعا پڑھتے ہیں تاکہ ہم اپنے اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں اسی لیے اور ہندو مسلم میں زیادہ کوئی فرق نہیں ہے ہیں تو انسان ہی ناں اور کچھ نہیں